दिवेश नायक निखील नायक गंधक्ष वलवयकर गंधर वलवयकर त्री शिरोडकर वैष्णवी शिरोडकर जिया नायक स्वाती नायक जयेश नायक लिना आजगांवकर शिवम नायक तेजस नायक दर्श नायक नियाल नायक प्रथम देसाय आरव नायक विश्वजीत राणे डॉक्टर प्रमोद सावंत गोविंद गावडे वसंत भगवंत सावंत कट्रिना कॅफ संजय नार्वेकर राजदीप नायक डॉक्टर जयंती नायक शुभम नायक साईशा नाईक मनोहर पर्रिकर चंद्रकला गांवकर दाजी साळकार पेडणेकर सुदंतां गावेकर दत्त प्रसाद श्री गांवकर महाबळेश्वर देसाय गुरूदास देसाय रादिका देवी सरोज श्रद्धा काकोडकर सुभाश साळगांवकर लता मंगेशकर विराट कोहली रोहीत शर्मा